हैलो एयरलाइन्स मां लता भाटिया पई ॻाल्हायां सुभाणे मुंहिंजी हॉगंकॉंग वञण जी टिकेट आहे छा उन में तव्हांखां पुछी थी सघां त सामान केतिरो खणणु उनमें अलाओ आहे मां केतिरो खणी थी सघां अगरि जे तव्हां चओ था सामान वीह किलो खणु टिकेट जे पुठियां मूं वटि सामान जे पंजुवीह किलो आहे त पंज किले जे पुठियां मूंखे केतिरो ॾंडु ॾियणो पवंदो या उनजो नियम छा आहे तव्हां मूंखे महिरबानी करे उने जा जेके जेके नियम आहिनि उहे ॿुधायो त मां पंहिंजो वज़न या घटि कयां या ॾंडु केतिरो भरिजंदो मां उहो सोचियां त महिरबानी करे तव्हां मूंखे उनजा कुझु नियम ॿुधायो चैक करे त मां पंहिंजी सीमा ते पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी पैकिंग करे ऐं पंहिंजो वज़न ड सामान कीअं खणा केतिरो ॾंडु पवंदो मां उहो सोचियां महिरबानी